घुमण लाइ मुंहिंजी पसंदीदा जॻहयूं जेकियूं आहिनि हुन मां हिकु त मूंखे नोर्थ पासे वञणु वधारे वणंदो आहे दिल्ली हिन पासे ॿियो मूंखे गोवा जाम पसंदि आहे ऐं गोवा पसंदि हुजण जो कारण इहा आहे की हिकु त मूंखे समुंड जाम पसंदि आहिनि त मां समुंड प्रेमी आहियां त गोवा में तव्हांखे जाम सारा समुंड जा किनारा मिली वेंदा आहिनि जिते तव्हां घुमी था सघो थधी हवा मिट्टी ऐं ॿिया गोवा में विदेश जा माण्हू बि ईंदा आहिनि ऐं सॼे इंडिया मां उते माण्हू ईंदा आहिनि त तव्हां सां उन्हनि जो मेल मिलाप बि थींदो ऐं तव्हांखे जाम सारी शयूं ॼाणण मिलंदियूं आहिनि उन्हनि जो कीअं कल्चर आहे छा आहे हिननि जी नीतियूं त उन्हनि सां ॻाल्हाइण मे वणंदो आहे ॿियो उते जाम सारा कसीनो आहिनि हुते क्लब्स हूंदा आहिनि त हुन सभिनी में बि घुमणु मूंखे पसंदि आहे घणा सारा वॉटर स्पॉट्स बि आहिनि उते जीअं तव्हां पाणीअ में करे था सघो पैराग्लाइडिंग आहे पोइ बनाना राइड आहे त इअं सभु शयुनि में बि वणंदो आहे ऐं ॿियो हुतां जो जेको आहे इहो नेचर उहो जाम सुठो आहे त तव्हांखे घुमण जो जाम मजो ईंदो आहे तव्हांखे उते भाड़े ते टू वीलर खपे स्कूटीस या कार खपे त उहा मिली वेंदी आहे घुमण लाइ तव्हां फैमिली सां घुमीं था सघो खाइण पीअण जी जाम सारी शयूं मिलंदियूं आहिनि त हुन में तव्हां हुनजो बि आनंदु वठी था सघो त इहा सभु कारण आहिनि इनकरे मूंखे गोवा वणंदो हूंदो त हितां जी लाइफ़ लाइम जाम सुठी आहे नाइट लाइफ़ डी जे क्लब तव्हां बीच ते वेई था सघो घुमीं था सघो सॼी राति कोई रोक टोक काने त हुतां जो वतावरणु जाम सुठो आहे त हिन सभु शयुनि जे कारण मूंखे गोवा जाम वणंदो आहे ऐं गोवा में बि स्पेशली साउथ गोवा जेको आहे उहो त जाम वधारे मजा ईंदी आहे घुमण जी त मूंखे इहा जॻह हुनजे करे पसंदि आहे